हैलो सर आप चौधरी किराना स्टोर से बोल रहे हो जी सर मुझे एक शरबत की बोतल चाहिए शरबत की बोतल की प्राइस कितनी है सर अच्छा शरबत की पचास रुपये है सर और एक रोल्ड आइसक्रीम चाहिए सर उसकी कितनी प्राइस है और सर दो वनीला आइसक्रीम चाहिए इनकी कितनी है सर अच्छा सर और सर आपके पास चॉकलेट वाली आइसक्रीम मिल जिल जाएगी सर अच्छा इसकी कितनी प्राइस है सर

पचास रुपये है सर और वह और कौन और सर आपके पास यही अवेलेबल है सर अभी अच्छा सही फ़िर उसकी प्राइस कितनी है सर अच्छा सर तो आपकी दुकान अभी खुल रही है सर तो सर मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास मैं इनको पैक करवा लूँगा सर ओके